जेल्लै मेरा मन करै ते अ'ऊं अपने घर मैगी बनाई लैनी होनी ते मैगी हून में कि'यां बनानी ओह् पैह्लें अ'ऊं पानी पैह्लें अ'ऊं कड़ाई रखनी फिर ओह्दे ई पान्नी तेल फिर ओह्दे पान्नी अ'ऊं प्याज़ चीरियै पान्नी फिर ओह्दे बाच जेल्लै थोह्ड़े थोह्ड़े प्याज़ लाल होई जान ते फिर ओह्दे बाद पाई औने टमाटर टमाटर पाइयै ते फिर उसी शैल करियै रेड़ लानी होंदी ते फिर ओह्दे बाद लून पाना मर्च पानी हल्दी पानी तुस मटर मटर पाई सकने फिर ओह्दे बाद मटर शिमला मर्चा पाई सकने अस गाजर पाई सकने ओह्दे बिच ते जेल्लै ओह् फिर सारा मिक्स करियै उसी शैल करियै ओह्दी रेड़ लानी ते फिर ओह्दे बाद रेड़ रूड़ लाइयै ओह्दे बाद पाई उड़ना मैगी दा मसाला मैगी दा मसाला पाइयै ते फिर उसी शैल करियै रेड़ लाइयै ते फिर ओह्दे बाद पाना अहें पानी कोई जे इक मैगी होग ते इक कप पानी पाना ते इक कप पानी पाइयै ते फिर ओह्दे बिच अहें पाई ओड़नी मैगी मैगी पाइयै जेल्लै पानी पाना पैह्लें फिर पानी पैह्लें गड़की जाह्ग जेल्लै ते ओह्दे बाद अहें मैगी पानी ते जेल्लै मैगी पानी ते ओह् फिर जि'यां जि'यां पानी सुक्कदा जाह्ग इ'यां इ'यां जेह्ड़ी मैगी ऐ ओह् साढ़ी त्यार होई जानी ते कदें कदें अस मतलब जेल्लै सानूं भुक्ख लग्गे रुट्टी बिच अस करेले बनाने करेले भरियै बनाने कि'यां बनाने ओह् कि जि'यां पैह्लें अस करेले उसी साफ करियै धोइयै फिर ओह्दे बाद उसी छुरियै जेह्ड़ा छुरियै ते फिर ओह्दे बाद उसी मतलब बिच कट मारना भरने करेले कि'यां भरने अहे्ं टमाटर छुरना प्याज़ छुरना मर्च हरी निक्की निक्की मर्च कट्टियै पानी ते फिर ओह्दे बाद ओह्दे बिच अनारदाना पाना ते अनारदाना जेल्लै बिच पाओ ते ओह् गरम निं लगदे फिर अनारदाना पाना बिच ते फिर ओह् पाइयै ते ओह् फिर मसाला लून मरच पानी हल्दी पानी ओह सारा मसाला जेह्ड़ा बनाना ते ओह् मसाला जेह्ड़ा ऐ ओह् अहे्ं फिर करेलें दे बिच भरना फिर बिच भरियै फिर रखनी कड़ाई कड़ाई बिच पाना तेल तेल पाइयै ते फिर अहें जेह्ड़े करेले ओह्दे बिच रखने करेले ते ओह् फिर टक्कन देई ओड़ना ओह्दे उप्पर ते ओह्दे उप्पर कोई चीज़ जेह्ड़ी ऐ ओह् भारी रखी औनी ताकि जेह्ड़े करेले ऐ साढ़े ओह् बनी जान ते जेल्लै अहें सेक देना डोल जां कि कोई बी चीज़ भारी जेह्ड़ी ऐ बट्टा जां कोई बी भारी चीज़ ऐ ओह् अहें रखी ओड़नी ओह्दे उप्पर ते ओह् जेह्ड़े साढ़े करेले ऐ ओह् अपने आप जेह्ड़े ऐ ओह् त्यार होई जाने बनी जाने ते ओह्दे बाद अस जि'यां बनाने अहें कदें कदें जेल्लै भुक्ख लगदी बड़ी ते चाह् कन्नै अस सोचने की केह् खाचै केह् खाचै ते फिर अस बनाने चाह् कन्नै अस सोचनें की चलो अज्ज टोस्ट बनाने हून टोस्ट ओह् असें कि'यां बनाना टोस्ट लेना अहें ते ब्रेड लैने सारे कोला पैह्लें ब्रेड लैने ते जेह् कोई सब्ज़ी सुब्ज़ी कोई बची दी होऐ उसी केह् करना ब्रेड दे बिच पाई औनी सब्ज़ी सब्ज़ी पाई औनी ते फिर उसी ब्रेड कन्नै कवर करी ओड़ना फिर उसी केह् करना कि ब्रेड बिच कवर मतलब ब्रेड रखनी ओह्दे बिच सब्ज़ी पानी ते उसी टोस्ट करी लैना टोस्ट करियै ते ओह् जेल्लै चाह् कन्नै खाओ उसी बड़ा मज़ा आंदा दो मिंट बाद होई जंदा टोस्ट ते ओह् खाओ ते बड़ा मज़ा आंदा फिर ओह्दे बाद अस करने अस फुलके बी बनाने कि'यां बनाने पैह्लें उसी आटा गी गुनने छानने पौंदा फिर आटे गी गुनना पौंदा फिर अस आटे गी जेल्लै गुन्नी लैनें आं ओल्लै अस छोटे छोटे पेड़े बनाने ओह्दे पेड़े बनाइयै फिर उसी अहे्ं ओह्दी गोल रोटी बनाने तवे उप्पर तवा रखने गैस उप्पर फिर उसी रोटी ओह्दे उप्पर रखने तवे उप्पर फिर ओह् जेह्ड़ी रोटी ऐ ओह् साढ़ी त्यार होई जंदी ते फिर अस जेह्ड़े ऐ खाने आह्ले बनदे फिर ओह्दे बाद बनदी साढ़ी जि'यां होई होर सब्ज़ी होई जि'यां जि'यां आलू मटर होइये आलू मटर होइये जेल्लै सानूं बड़ी भुक्ख लगदी अस केईं बारी चोलें कन्नै आलू मटर बी बनाने आलू मटर कि'यां बनाने ओह् सब तों पैह्लें कड़ाई रखनी ते तेल पाना कुकर रखना कुकर रखना कुकरै पाना तेल ते आलू मटर जेह्ड़े मटर छिल्ली औने आलू जेह्ड़े ऐ ओह् छिल्ली औने फिर ओह्दे बाद प्याज होइये गंडे टमाटर चीरने गंडे टमाटर चीरियै थूम कुट्टियै तेल कड़ाई च पाना तेल तेल च पाने फिर गंडे गंडे जेल्लै थोह्ड़े थोह्ड़े होई जान भी पाना थूम थूम थूम जेल्लै होई जाह्ग प्याज थूम मिक्स होई जाह्ग जेल्लै उसी शैल करियै रेड़ लानी फिर ओह् जेल्लै होई जंदा ते जि'यां ओह् तेल आलू ओह् ऐ जेह्ड़े गंडे प्याज़ पाने ओह् होई जंदे फिर ओह्दे बाद पान्नें आ अस टमाटर टमाटर पाइयै अस पान्नें लून मर्च हलदी फिर ओह्दे बाद अस उसी शैल करियै रेड़ लान्नें बिंद हारा अस टिक्की मसाला पाई लैनें आं ओह्दे बिच जेह्का लाल होई जंदा रंग लाल होई जंदा ते फिर जेल्लै ओह् रंग लाल होई जंदा शैल करी उसी रेड़ लान्ने फिर आलू मटर जेह्ड़े अस उसी धोनें पैह्लें चीरियै ते धोइयै फिर ओह्दे बिच पान्नें फिर उसी शैल करियै रेड़ लानी आलू मटरें गी शैल करियै रेड़ लानी फिर ओह्दे बाद जेह्ड़ा कुकर ऐ ओह् फिर पानी पाई औना जेल्लै कुकर बंद करी उड़ना जेल्लै इक दो सिटी आये ते ओह् जेह्ड़े आलू मटर साढ़े ओह् जेह्ड़े ओह् त्यार होई जंदे